जी हाँ हमारे गाँव में कई व्यवसाय होते हैं जिनमें मुख्यतः कृषि प्रथम स्थान पर कृषि आता है कृषि का क्षेत्र हमारे गाँव में सर्वाधिक है ज़्यादातर लोग कृषि करना पसंद करते उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है खनन कार्य हमारे गाँव में मुख्यतः ये दो व्यवसाय हैं खनन कार्य दूसरे नंबर पर है खनन कार्य के माध्यम से लोग पहाड़ों से विभिन्न तरीके के खनिज पदार्थो को निकालते हैं और प्रथम खनिज ये दो व्यवसाय हमारे क्षेत्र में मुख्य महत्वपूर्ण व्यवसाय हैं